रांदियूं करण सां गामणनि जा माण्हू ॾाढा एक्टिव रहंदा आहिनि हीउ गामणनि वारा माण्हू असांखा बि फुर्त हूंदा आहिनि शहर वारा माण्हू सुस्त हूंदा आहिनि ऐं गामणनि वारा माण्हू त जाम होश्यारु हूंदा आहिनि पोइ गामणनि वारा माण्हू सिगड़ियूं ॿारींदा आहिनि ॿाहिरि रांदियूं कंदा आहिनि घरु शहर वारा माण्हू सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी वेठा हूंदा आहिनि ऐं गामणनि वारा माण्हू असां खां वधीक रांदियूं करे इहे रा इहे न एक्टिव रहंदा आहिनि रा इहे रांदियूं करण सां उन्हनि खे इहे हू होश्यारु रहंदा आहिनि गामणनि वारा माण्हू हू पाणी बि पाण ई भरनि कपिड़ा पाण ई धुअनि ॿासण पाणे ई मलनि सभु कमु पाण ई कंदा आहिनि